मुंहिंजे आसे पासे घटि में घटि पंजनि खां ॾह किलोमीटर डिस्टेंस ते घटि में घटि अठ खां ॾह हूंदा वधिक ही हॉस्पिटलस ऐं गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर आहिनि जेके सुठे नमूने रनिंग में आहिनि असां खे काई बि तकलीफ़ नाहे कंहिं महिल कंहिं हेल्थ सेंटर में हॉस्पिटल में अगर तकलीफ़ इंदी बी आ त उहे जल्दी क्लियर करे छॾींदा आहिनि समझो पाण में मिली करे हॉस्पिटल्स वारा त असां जे सराउंडिग में काई बि आसे पासे में काई बी तकलीफु हॉस्पिटल जी केयर सेंटर जी काई हेल्थ केयर सेंटर जी काई बी तकलीफ़ काने सब सुठे नमूने हलंदड़ अहनि डॉक्टर सुठा आहिनि सब स्टाफ मेडिकल स्टाफ सब सुठो आहे असां खे काई बी दिक्कत नाहे